ॿारहं जनवरी उणिवीह सौ चालीह सत्राहं मए पंद्राहं सौ वीह अठ जुलाए उणिअ सौ वीह ऐं तेराहं तेराहं अप्रैल उणिवीह सौ छियासी अरिड़हं दिसंबर ॿ हजार टेवीह